हेल' ओम औ खालामदों मोन आं आं मोनसे माबा सोंहोरनो नागेरदोंमोन नालाय माशरुमनि फार्ममिं खालामनो नागेरनायाव आङो बेखौनो नोंनाव खालामदों होननानै मिन्थिनायखाय सोंहरनाय जादोंमोन

आमफ्राय दा आं दा बेखौनो आं बेखौनो खालामनो नागेरदोंमोन नालाय ओंखायनो नोंनाव सोंहरनाय जादोंमोन आमफ्राय बे माब्रै माब्रै खालामो बेखौ सोंहरदोंमोन आरो आङो आमफ्राय दा बेबायदिनो दानफ्लेनानै होनानै आमफ्राय बे गननि माबा होबा जागोन ना जाया बिदिनो बेरा बायदि खालाम नानै थाखो थाखो बिदिनो जिगाबखौ जाबनानै होबा जागोन ना जाया

सामफ्रोमबो सारनानै होबाय थानांगौ एसे एसे दा आं ओं आं दा बेखौनो बानायनो सानदों मोन नालाय ओंखायनो नोंनाव सोंहरनाय जादों आरो नोंखौ बे बायदि बेफारि खालामदों होननानै दाख्लिनिफ्रायसो मिन्थिदोंमोन नालाय ओंखायनो दा सोंहरनाय जादों दे होनब्लाय आं बानायनाय जासिगोन गाबोन संफोरनिफ्राय दे होनबालाय ओम